अॼु कल्ह असां आधूनिक युग में अची विया आहियूं ऐं मैडीक्लेम पॉलिसी इहे हर शइ लाइ मौजूदु आहिनि इंसान लाइ त ठीकु पर को बि शइ हुजे टीवी फ्रिज ए सी हर शइ लाइ पॉलिसियूं आहिनि उन नुक़सान जी भरपाई करण लाइ हर क़िस्म जा साधन अॼु मौजूदु आहिनि ऐं मैडीकल मैडीकल वठणु ज़रूरी बि आहे छाकाणि त इन में वॾो रक़मु रोकिणी नथी पए कुझु समय लाइ कुझु मूड़ी रोकूं था पर अॻियां लाइ जामु सुविधाऊं आहिनि हिकु पॉलिसी वठण में तव्हांखे थी सघे थो पंज हज़ारु रुपया ख़र्चु अचे पर को समय अहिड़ो अचे थो उन ई बीमारीअ लाइ उन ख़राबु समय में तव्हांखे ॾह लख ख़र्चु करिणा पवनि त इहो मुमकिन कान्हे असां लाइ की ॾह लख असां हिकदमि कढी सघूं त मां चाहींदमि की हरु इंसान खे अहिड़ी पोलिसी वठी रखिणी खपे जंहिं में को बि अहिड़ी मुसीबत अचे थी जंहिं में असांखे अचानक को वॾी रक़म जी ज़रूरत पए थी त पाण उन खां आराम खां निकिरी सघूं बसि पंहिंजो कार्ड ॾेखारिणो हुंदो आहे ऐं उन में तव्हांखे हिकु रुपयो भरिणो न हूंदो आहे अहिड़ियूं हज़ारें पॉलिसियूं आहिनि हज़ारें कंपनियूं आहिनि त तव्हां उन जा लाभ वठंदा ऐं अॻियां पंहिंजे भविष्य जो ध्यानु रखंदा